हिते माण्हू घणा ई अंधविश्वास पालींदा आहिनि जीअं की कारी ॿिली लंघे वञे त माण्हू बिहु रहंदा आहिनि अॻियां न वधंदा आहिनि ऐं बीमार थियनि त पंहिंजे मथां लीमो घोड़े ऐं चारि चीर करे टीवाटे ते फिटी कंदा आहिनि इन सां असां ठीक थी वेंदासीं अने अॼ बि माण्हुनि खे गले में सूरु पवंदो आहे त सुगनि कराइणु वेंदा आहिनि ऐं पुठीअ में सूरु पवंदो आहे त चवंदा आहिनि त चुक पइजी वई आहे त उब पहिरियों ॿार खां लत ॾेआरिंदा आहिनि